जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ नल का पानी बहुत कम आता है दो से तीन दिन में आता है इस कारण मे बहुत परेशानी होती है क्योंकि टैंकर वाले जो पानी डालते हैं वह मनमर्जी से अपना पैसा लेते हैं कभी ढाई सौ रुपये कभी तीन सौ रुपये तो यह बहुत दिक्कत करता है कभी कभी सुबह नहाने के लिए भी पानी नहीं रहता तो यह बहुत बड़ी दिक्कत है अगर रेगुलर पानी आए तो टाइम से सब काम हो जाए जिससे हम ऑफिस भी रेगुलर पहुँच जाएँ छोटे बच्चे भी कभी कभार पानी की कमी की वजह से स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं तो यह बहुत बड़ी समस्या है पानी तो एक मूलभूत आवश्यकता है हर किसी को पानी तो टाइम से मिलना ही चाहिए क्योंकि पानी के बिना हमारे दिन की शुरुआत भी नहीं हो सकती अब टैंकर वालों के लें तो महंगाई के ज़माने में तीन तीन सौ रुपये का टैंकर पड़ता है कभी पाँच दिन चलता है कभी दस दिन चलता है अब यह बहुत बड़ी समस्या है अगर पानी रेगुलर आए तो नौ सौ रुपये का तो हमारा मंथली बिल भी नहीं आएगा पानी का अब यह हमारे दुगना पड़ जाता है एक तो मंथली पानी का रेंट दो ऊपर से टैंक वगैरह का पानी का बिल दो तो यह एक दिक्कत है ऊपर से टैंक वाले इतना अच्छा पानी भी नहीं लेकर आते हैं कभी कभी ख़राब पानी हाड वाटर भी ले आते हैं तो यह एक दिक्कत है